ہیلو ہیلو سر گڈ مورننگ جی گڈ مورننگ جی جی گاڑی شو روم سے بات کر رہے ہیں آپ جی ہمیں گاڑی کے بارے میں جانکاری لینی تھی کتنے برانڈ کی گاڑی آتی ہے آپ کے پاس میں کیا کیا اویلیبل ہے اچھا اچھا تو اس میں کست وغیرہ میں بھی حساب ہے کہ آن لائن جیسے ای ایم آئی ہوتی ہے

جی جی اچھا جی جی میں اس کو تو اب ابھی تو مشورہ جو ہے تو وہ تو ارادہ جو ہے یہ تو ابھی تو آن لائن ہی کست کے ذریعے سوچ رہے تھے ہم تو لینا

جی سر اٹھارہ مہینے کی رہے گی جی جی تو اس میں جی جی تو اس میں مطلب گاڑی کیسی ہوتی ہے پوری ٹھیک ٹھاک اس میں اچھا اچھا جی جی جی جی یہ تو جی جی تو سر سر اس میں سر اس میں جو اگر ہم کست پہ لیتے ہیں تو اس کی کست جو ہے وہ منتھلی ہوگی یا ایئر ہوگی سال میں سال کی ہوگی اوکے سر اوکے سر اوکے جیسے جیسے بات ہوگی میں آپ کو اوکے اوکے سر